अस असां कटनी जे बारे में अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदा जेके असांखे ॾाढी परेशानियूं चुनौतियूं हूंदियूं आहिनि हूअं त असांजे कटनी शहर संतन जी नगरी कहलाईंदी आहे आहे त असांजी कटनी शहर ॾाढो सुठो पर हितां जा जेको प्रदूषण आहे उहो हिकु ॾाढो ई बेकारु आहे कचा रोड आहिनि धूल मिटी सॼो ॾींहुं उॾे थी न नालनि जी साफ़ सफ़ाई थी थिए उन उन ते सरकार कोई ध्यान थी ॾिए पई असांखे ॾाढा दफ़ा सरकार खे चयो आहे तव्हांजे पार्षद खे चयो आहे पर उहो कहिड़ी बि ॻाल्हि जो ध्यान नथो ॾिए पियो हिते एॾा जंगल वण किना था थी वञनि की था उन्हनि वण उन्हनि जी कोई देख रेख कोन्हे की ऐं हुते बि जानवर नांग बिच्छू तला सभ था घुमनि पिया उहे शइ असांखे बीमारियूं जा बि कारण ठहनि था अगरि जिते साफ़ सफ़ाई न हूंदी त हुते असां कीअं रही सघां बीमारियूं घर करे वेंदियूं मछर मखियूं ॾाढा ता थियनि पिया असांजे कटनी शहर में पाणीअ जी बि ॾाढी वॾी समस्या आहे हिते पाणीअ जो कोई टाइम नेम कोन्हे कॾहिं सुबुह जो ईंदो आहे त कॾहिं मंझंदि जो त कॾहिं शाम जो जीअं मन पवंदो त कोई हिकिड़ो टाइम नेम कोन्हे इन खे पोइ उन खे सरकार खे ध्यान ॾियणो पए खपे हा असांजे अॻु आस पासि थोरो घणो हाणे वरी बि जॾहिं खां मोदी सरकारु वेठी आहे साफ़ सफ़ाई जो थोरो घणो उन में बदिलाउ आहियो आहे जंहिंसां की किचरो खरण वारा बि अचनि था खणी वेंदा आहिनि ॿुहारी पाइण वारा बि पाए वञनि ॿुहारी रोड जी उन खां पो उहे किचरो खणी बि वेंदा आहिनि पर तॾहिं बि उहो कोन्हे जेतिरो थियणो खपे छा आहे की हिते आख़िर कचा रोड आहिनि उन्हनि सभिनि खां पहिरियों कचा रोड ठाहिराइणा खपनि उन्हनि खे पको कराइणु नालियूं पकियूं कराइनि जंहिंमें किन थो भरिजी वञे त नालियूं जाम थी थी वञनि असांजी पोइ असांखे ॾाढो परेशानी थियणी करणी पवंदी आहे कटनी ज़िले जे नगर पालिका लगातार सफाईअ ते ध्यान त ॾींदी आहे पर थोरा ॾींहं कुझु ॾींहं असां उन्हनि खे जॾहिं कंप्लेन कंदा आहियूं त कुझु ॾींहं ध्यान ॾींदा आहिनि वरी न त उन खां पोइ उहे पर इन करे असां चयूं था सरकार सां असांजी अपील आहे की कटनी शहर खे साफ़ स्वच्छ सुंदरु ठाहिनि जंहिंसां की हिते बि माण्हू अची करे घुमणु अची सघनि जय झूलेलाल